हमरा लैपटोप की कोनो चीज हमरा नहि आबैए लिखैला हम कॉपी कलम पर लिखै छी आर ओहिमे लिखैमे हमरा मोन लागैए नीक लागैए आर ओ सब हमरा नहि आबैए किछु कोनो हमसब आइकाल्हिके लोक नहि छी ओहि जमानाके लोक छी ओहि जमाना वला काज करएमे नीक लागैए आ ई वला नहि आबैए लैपटोप सब